मेरे रसोई में जो बर्तन हैं जैसे चिमटा है तो चिमटा पकड़ने के काम आएगा उसके बाद तवा रोटी बनाने के काम आती है कूकर के अंदर हम कोई चीज़ उबालने में काम करते हैं और इसके अलावा जो पतीला है उसमें दूध गर्म करने का काम करते हैं उसके अलावा हम दाल भी बनाते हैं कूकर के अंदर तो काफ़ी बर्तनों को हम काफ़ी चीज़ों में उपयोग करते हैं इसके अलावा और भी कई बर्तन हैं जैसे कि सॉसपेन है इसमें हम चाय बनाते हैं और बड़े वाले आमलेट वाले के अंदर हम ऑमलेट बनाते हैं काफ़ी चीज़ों में करते हैं इसको